भारताव मानसिफोरा बेरायहैग्रा गाहाय धोरोमारि जायगाफोरखौ आं मोजाङै मिन्थिया आं मोन्नै राइजोनिखौ मोन्थिजबो आसामाव दङ कामाख्या मन्दिर जेराव आसामनि सुबुं आरो गुबुन राइजोनि सुबुंफ्राबो दावबायफैयो आरो नैथियाव उत्तराखाण्डआव थानाय केदारनाथ मन्दिर जेखौ इण्डिया आवहाय बांसिनैनो मोन्थिनो हायो आरो बेयाव गोबां सुबुंफोरानो बेरायहैनो एबा दावबायहैनो थाङो